संक्रामक रोग संक्रामक रोग करोना से बड़ा कोई ऐसा बीमारी था ही नहीं करोना को भी महाबीमारी करोना की महामारी की बीमारी की वजह से अनेक प्र अनेक लोगों क मतलब की बहुत सारे लोगों की मौत हो गई मौत होने के कारण किसी के घर में किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला फिर इसके बाद बहुत सारे कोविड ऐसे फैले और बहुत सारे लोग भी ज़ख़्मी हुए बीमार हुए अस्पताल गए अ ईलाज हुआ तब पर उन उन वो नहीं बच सके करोना महामारी से और इन इसी प्रकार से और हमारे गाँव में गाँव हमें हमें घर से बाहर निकलने में घर से बाहर निकलले की भी अनुमति नहीं मिलती थी और बज़ार भी जाने में रोक टोक भी था हमे बगैर शिनैटाइज़र माक्स का उपयोग किया करते थे माक्स का उपयोग करते थे और हमारे गाँव के प्रधान भी प्रधान भी पूर सारे गाँव में माक्स और शिनेटाइज़र ये सब देते थे आ और इ लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों का भी काम काम नुकसान हो गया और अनेक प्रकार अनेक प्रकार की भी अनेक प्रकार समस्याएँ भी आईं उत्पन्न हुए और इसी तरीक़े से हम लोग सेनीटाइजर का उपयोग किए और इतने लोगों की मौत हो जाने के कारण घर से बाहर निकलना तो दूर घर से बाहर निकलना तो दूर अपने गाँव में भी घूम नहीं पाते थे सब लोग एक कमरे में ही बंद रहते थे घर एक कमरे में बंद होने के नाते घुटन सी महसूस हुआ करती थी और ऐसे ए ऐसे इसी तरीक़े से बीमारियाँ फैल करोना की बीमारियाँ फैलती थीं और हमा सेनीटाइज़र का उपयोग माक्स का उपयोग किया करते थे हर समय अगर घर से बाहर निकलते थे तो मुँह पे माक्स लगाकर कहीं अगर जा रहे हैं तो मुँह पे माक्स लगाए बगैर नहीं जाया जाता था अगर माक्स लगाकर घर से बाहर निकलते थे तो पुलिस पुलिस हम लोगों को पकड़ लेती थी तो और उस बीच लाठी चार्ज भी किया जाता था इसी तरीक़े से अनेक प्रकार की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हुई और इसी प्रकार करोना करोना की वजह से कितने लोगों का काम नुकसान हो गया और वो शहर से गाँव आने के लिए मजबूर हो गए कितने लोगों ने कितने लोग कितने लोग ट्रेन ट्रेन के पट ट्रेन इस्टेशन पे बैठे हुए थे इस्टेशन पे बैठने के नाते कितने लोग तो शहर से शहर से चलने के लिए पैदल साधन नहीं मिलता था वो पैदल ही वहाँ से वहाँ से रवाना हो गए औ इसी तरीक़े से करोना महामारी की वजह से करोना महामारी की वजह से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुए और वो लोग पैदल ही चले आते थे पोलियो पोलियो बीमारी बच्चों को अन्य प्रकार के लगते हैं जो बचपन में टीकाकरण होता है ना लगवाने की वजह से लँगड़े लूले और अपाहिज हो जाते थे अपाहिज होने के कारण अनेक प्रकार की समस्या होती थी समस्या होने के कारण बच्चे लँगड़े और लूले होते हैं लूले होने के साथ साथ और उनके जीवन में उनके जीवन में उत्पत्ति नहीं होती है उत्पत्ति नहीं होती है तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्या समस्या होती है समस्या होने के कारण अनेक प्रकार के रोग रोग फैलते हैं और करोना महामारी की वजह से हम ऐसे ही ऐसे ही मतलब सारे शहर गाँव में अनेक प्रॉब्लम आ आती है